ग्रामीण समुदाय के युवक कृषि को कैरियर या जीवन की शैली के रूप में कैसे देखते हैं युवक खेती करने कुछ नए तरीक़े क्या अपना रहे हैं हाँ ग्रामीण समुदाय के युवक शहरों के तरफ़ भले ही भाग रहे हों फिर भी वह ग्रामीण परिवेश में पले होने के कारण कृषि को भी अपने कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं वे जो है इस इस सब के बारे में जो है नए तरीक़े सीख रहे हैं शिक्षा का एक दिन हर व्यक्ति को यह फ़ायदा हुआ है कि वह नए तरीक़ों को सीख सकता है उनको जो है अपने शि गाँवों में जा कर के अपने साथ के लोगों को बताता है वे सब लोग मिल कर के इस सब तर नए तरीक़ों से खेती कर रहे हैं अब पहले की तरह जो है बैलों के सहारे खेती नहीं होती है अब बहोत से तरीक़े किसानों के पास हैं बहुत से नए जो हैं ट्रैक्टर के अलावा और भी बहुत से नए तरीक़े हैं जो शिक्षित युवाओं के पास हैं वह शिक्षित युक्ता युवा जो हैं सभी लोगों की सहायता करते हैं अपने घर परिवार की भी और अपने आस पास के जो उनके पड़ोसी हैं उन सब की भी